हथौड़ी तऽ ओ मतलब लोहाके बनल रहैत छै ओहिमे तऽ कनिटा लकड़ीके डण्डा लागल रहैत छै जकर काम तऽ रहै छै कीलकेँ ठोकयवलामे ओ ओ जकर नाम छियै काँटी ओ काँटी तऽ हरदम मतलब दीवालमे कोनो कामे करयके छै किछो मतलब रस्सीएके बांँधैके छै तऽ ओहिमे मतलब ओ बान्हि दैत छियै ओहिसँ काज भए जाइत छै आओर खिड़की केबाड़ीमे हथौड़ीके तऽ काजो रहैत छै ठोकयके लिए ओकर तऽ बहुत काज रहैत छै आओर एकटा कोनो पत्थरे तत्थरेकेँ फोड़ैके काज रहैत छै तऽ ओकरा फोड़ैत छियै तैँ बहुत काज रहैत छै हथौड़ीके